असांजे जूनागढ़ शहर में भवनाथ अने गिरनार रोप वे जेको गिरनार में हाणे रोप वे शुरू थियो आहे उहो ॾाढो जाम मस्तु रोप वे शुरू थियो आहे अने ॿाहिरि देश परदेश विदेश मां सभु जाम माण्हू हुते घुमण अचनि बि था अने हुतांजो जेको नज़ारो ॾिसण लाइ आहे की तव्हां हुते अचो था त तव्हांखे पहिला त वेलकम था करनि तव्हां हिकिड़ो वेलकम फ़ोटो ईंदो हुते तव्हांखे जाम सहूलतूं मिलंदियूं जाम हुते तव्हांखे ॾिसण जो तव्हांखे जाम घुमण जो जाम तव्हांखे उते मज़ो अचे इअं आहे अने सुबुह साणि पाणि हुते वञू त पाण खे एतिरो मज़ो अचे इअं आहे जूनागढ़ में जाम ॿाहिरां हुतां पब्लिक घुमण पेई थी अचे अने भवनाथ में त तव्हां पंहिंजो वञो घुमण त हुते तां शाम जो वञो चाहे राति जो वञो उते तव्हांखे रौनक इ रौनक मिलंदी हुते तव्हांखे मज़ो ई मज़ो ईंदो हुते पंहिंजा जेके वेंडर्स आहिनि पाण खे हुते सभु नाश्तो बि मिलंदो पाण खे कुझु खाइणो पीअणो आहे उहो बि मिलंदो पाण खे हुते जेकी वस्तू आहे जेकी आहिनि पाण खे खाइणियूं आहिनि पीअणियूं आहिनि हू सभु पाण खे हुते मिली था वञे अने हुते जेको उतां जो माहौलु आहे जेको सभिनी खे हिकदमि फ्रेश थो करे सभिनी खे मज़ा थी अचे अने उहो कोई बि पंहिंजो बुज़ुग बुज़ुर्ग आहिनि त हुनखे बि मज़ो ईंदो अने पंहिंजा ॿार आहिनि जेके हुते रमकणा ने सभु आहिनि जेके ॿारनि खे बि हुते मैदान में रमण जी जेकी मज़ा थी अचे अने जेके इलाही वॾा परिवार आहिनि परिवार हुते सभु एकत्रित थी करे विहंदा आहिनि ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा आहिनि ॿार रमंदा आहिनि हुतांजो माहौलु ॾाढो जाम सुठो पंहिंजे पारिवारिक लाइ बि सुठो आहे अने जाम जेको जूनागढ़ इन्हनि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बि हुते जेको पंहिंजो मेंटेन कयो अथनि जेको सभु सुठो रखियो अथनि ॾाढो जाम अथनि मस्तु अथनि ग्राउंड बि जेको मैदानु आहे जेको जिते ॿार रमी था सघनि क्रिकेट था रमी सघनि अथवा फ़ैमिली जेकी आहे पंहिंजो परिवार जेको आहे उहे सभु वेई करे ॻाल्हियूं ॿोल्हियूं करे रोटी बि हुते केर केर पंहिंजे घरां ठाहे करे जेकी लाइक किथे ॿाहिरि पाणि घुमण विया हुजूं अहिड़ी रीते थी वेंदो आहे जूनागढ़ वारनि लाइ की भई जूनागढ़ में ई जूनागढ़ में रही करे पाणि जेको भवनाथ आहे हुते वञनि था त इअं लॻे की भई पाणि ॿाहिरि विया आहियूं पाणि घुमण विया आहियूं किथे हिकु ॾींहं लाइ इअं लॻंदो आहे सभिनी खे अने जेके बि जूनागढ़ में पंहिंजा महिमान अचनि था हुन महिमान खे बि यादि थो रहे की भई पाण खे भूतनाथ हलिणो आहे हुते एतिरो मज़ो थो अचे हुते ॿारनि खे चाहे ॿुज़ुर्ग खे कंहिंखे बि मज़ो थो अचे अने हाणे ज पंहिंजो थोरो समय ज थियो आहे जेको पंहिंजो रोप वे शुरू थियो आहे रोप वे में त एकाणूं जाम पब्लिक वधी वेई आहे अने उतांजो नज़ारो बि अहिड़ो आहे अने हिन रोप वे में बि सहूलियतूं बहू इन्हनि सुठियूं विधी अथनि कारण के हुते वञो त तव्हांजी सेफ़्टी बि जीअं भई तव्हांखे कुझु थिए न तव्हांजी हेल्थ खे कुझु न थिए तव्हांजे ॿारनि खे कुझु न थिए अने स्पीड बि हुनजी जेकी क्षमता आहे उहा हुनजी क्षमता प्रमाणित करनि पिया था सभु हिकदमि कंपलीट जो हुते सभु कमु हलंदो आहे जे पाण खे कुझु प्रोब्लम न पिए हुते पाणि रोप वे में मथे था चढ़ूं हुतां पाणि खे पाछो अचिणो आहे पाण खे हुतांखे कुझु कमु आहे पाण खे हुतांजे पाणि हुते पहिरीं वार विया आहियूं पाण खे हुते कुझु ख़बर न हुजे त पोइ पाण खे हुते पाणि सभु समुझाईंदा की तव्हांखे हीअं करिणो आहे हूअं करिणो आहे तव्हांखे जाम सुठी सहूलियतूं ॾींदा अने मां त चवां थो की गिरनार रोप वे में हिक बार थी ज अचिजे हुतां जो नज़ारो जेको आहे जाम जाम नज़ारो हुतां जो सुठो आहे पाण खे ॾाढी मस्तु नज़ारो आहे जूनागढ़ जो मां त चवां थो जूनागढ़ जो गुर गौरव आहे गिरनार असांजे जूनागढ़ जो गौरव आहे गिरनार आहे त जूनागढ़ आहे जूनागढ़ जो नालो जूना जूनागढ़ जो नालो गिरनार जे करे वॾो नालो आहे